हां जी हैलो हैलो हैलो हां जी हां जी बोलिए मैडम

आ दी अवाज़ हैलो हां जी आ दी अवाज़ आ दी हां जी हां जी दिक्खो जी इस्लामिक ला ते शरीयत दे स्हाब कन्नै चलदा ते शरीयत दे स्हाब कन्नै ते चोरी दी अलग स'ज़ा होंदी ऐ करी सकदा पर अस रौंहदे आं इंडियन आइन दे अंदर जेह्ड़ा कन्सीट्यूशन ऐ ओह्दे अंडर रौंहदे न ते इंडियन पीनल कोड लग्गे दा इद्धर ते अस इस्लामिक कनून दे स्हाब कन्नै निं देई सकदा स'ज़ा तुस इक कम्म करो उसी पुलिस दे हवाले करो ते जेह्ड़ा पीनल कोड दी जेह्ड़ी बी दफा होनी ऐ पुलिस ओह्दे उप्पर लाह्ग ते ओह्दे स्हाब कन्नै उसी स'ज़ा मिलनी ऐ ते एह्दे च इस्लामिक कनून दा एह्दे च कोई रोल निं होना ठीक ऐ जी